हाल मावनाय जिब जुनार फिसिनाय फिसा फालांगि आरो गुबुन ओनसोलनि ओनसोलारि खामानिफोरखौ जेरै दफां मिस्ट्रि फाहामनाय माइ मिल दाव फिसिनाय मोसौ फिसिनाय उन्दैफोरा माबोरै सोलोङो मैगं थाइगं आरो खामानि फोरनि सोमोन्दै बिसोरखौ सोर फोरोङो होन्नानै बुङोब्ला जों उन्दैफोरखौ गेदेरानो जों सोलोंलाङो जेरैहाय हाल मावनाय समाव उन्दैफोरखौ हाल होलांनाय लोगोसे उन्दैफोरखौबो लोगोआव लांफाबानो जेरै नांगोलखौ जुंगालजों बोरै जुरियो मोसौखौ जुंगालाव बोरैहाय खायो थिग बेफोरबायदिखौ जोङो लांफानानै उन्दैफोरखौ लोगोआव लाफानानै दिन्थिब्लानो बिसोरबो फारि फारियै रोंलाङो थारैनो जोंनि बर'फोरा जुनार फिसिनायावबो फालांगिआवबो जोबोर आखा फाखा जुनादखौ जोङो गुबैहै दाउ अमा मोसौ बोरमा बेखौनो जोंनि बर' हारिया बांसिन फिसिनाय नुनो मोनो बे फिसिनायाव जोङो मोसौखौ बोरैहाय फिसियो मोसौखौ जोङो गांसो होयो दाना होयो जों सोरांबा गुबुनाव दरख होयो बेफोरखौ नुयै नुयैनो गेदेरनिफ्राइ सोलोङो जोंनि इउन जोलैया जेरै अमाखौ गुन्दै अफ्रि होनानै जोङो फिसिनाय जायो फेदेरनाय जायो बोरमाखौ गांसो होनानै बा फोथारफोराव दरख हैनानै जोङो फोथारनि गांसो जाहोनानै फिनाय जायो दाउफोरखौबो जोङो थिक बिब्दिनो आथिखालाव अमानि फार्म दाउनि फार्म खालामनाय जायो दाउखौ फिसिनोब्ला जोंहा फार्म फार्माव फिसिनोब्ला न' बानाय जायो बेवहाय दाउ जाग्रा आदार मोनो बेवहाय बानायनाय आदारबो मोनो थिक बिब्दिनो जोङो बांसिनानो न'आव फिसिब्लाथाइ न'नि माइरं बा ओंखामफोरखौनो होनानै फेदेरो दाउफोराबो जे गांसोबो जायो थिक बिदिनो देरलांनायखौ उन्दैफोराबो नुयो जेरैहाय आरो दफां मिस्ट्रि जोंनि बर'फोराबो आथिखालाव गोबां मिस्ट्रि ओंखारबाय दंफांजों गोबाङानो न' लुयो काट बानायो थिक बिब्दिनो थिं दोथाबनाय काट दोथाबनाय बेफोरबायदिखौ उन्दैफोराबो गेदेरफोरनिफ्राइनो नायै नायै सोलोंलाङो दंफांनिफ्राइनो गोबां मानि डेस्क टेबल सेयार बानायनाय माबा बैसां बानायनाय आलमिरा बानायनायफोरखौ जोङो नुयो बायदिसिना बिब्दिनो बायनाय जिनायफोरखौ फाहामनाय बेफोरखौबो उन्दैफोरा गेदेरनिफ्राइनो सोलोंनानै लायो मायमिल माइ मिलावबो जेरैहाय माइ मिल होनब्ला जोङो जोंनि गुबै आबाद माइखौ जोङो मिलाव सौहैयो बेवहायबो गेदेर फोरनिफ्राइनो जोङो नायनानै लानो हायो माबोरैहाय माइखौ जोङो मायरं बानायो थिक बिदिनो सोलोंनानै लोनो हायो मैगं थाइगं गायनाय मैगं थाइगं गायनायखौबो जोङो उन्दैफोरा गेदेर निफ्राइनो सोलोंनानै लानो हायो जेरैहाय मैगं गायनोब्लाथाय हाखौ गिबियाव हालेवनानै लाग्रोनांगोन हाखौ मोजाङै मानि फोराननांगोन हाखौ बेवहाय हासार होनांगोन मोसौनि गोबोर हासार होनांगोन हासार गैयाब्लाथाय मैगङा मोजां जाया बेखौ जोङो मिथिगौ थिक बिबदिनो जोङो न'आवनो फिनाय मोसौखौनो मोसौनिफ्राइनो मोन्नाय गोबोरखि होनो जायखौ बेखौ होनानै जोङो मैगंखौ मानि सोमखोर बानायनो हायो मैगंखौ जोङो मानि मैगंनि आबादखौ ग्रौ ग्रौ जोङो बानायनानै बेफोरजोंनो जोङो फालांगि मावनो हायो जोङो जोंनि आबादखौनो न'आव मावनाय आबादखौनो दखान बा बाजारफोराव लांनानै जोङो फानहैनो हायो बेनिफ्राइ जोंहा गोबां रां मोनो थिक बिदिनो गोबां खामानिखौनो जों जोंनि इउन जोलैया गेदेर फोरनिफ्राइनो सोलोंनानै लानो हाजोबो